घरमे जे गैस हम अहाँ जे जड़बैत छियै सिलेण्डर जकरा कहैत छियै तऽ ओहिसँ अहाँ हमरा मतलब जड़बैसँ पहिले हमरा अहाँकेँ देख लेबाक छै जे पाइप सहीसँ लागलै कि नहि रेगुलेटर ठीकसँ लागल छै कि नहि आ जाँचि लेबै पहिले एगो ओहिमे रेगुलेटरसँ पहिले अहाँ जे गैस जे होइत छै सिलेण्डर ओहिमे रहैत छै वासर ओ चैक कऽ लेबै जे ओ वासर ओहिमे छै कि नहि तहन रेगुलेटर लगायब जे पहिलेसँ लीक नहि कए जाए सिलिन्डर अहाँ रेगुलेटर लगेलियै आ तहन लीक नहि कए जाए एहि दुआरे तकर बाद पाइपके अहाँ देख लेबै जे गैसमे ठीक से लागल छै कि नहि तकर बाद रेगुलेटरमे अहाँ देख लेबै जे ठीकसँ लागल छै कि नहि तहन अहाँ रेगुलेटर लगायब ठीकसँ तहन देखबै जे ऊपर नीचाँ होइत छै कि नहि ऑन ऑफ होइत छै कि नहि तहन अहाँ ऑन ऑफ कऽ के तहन अहाँ ठीकसँ गैसके अहाँ मतलब जलाए कऽ देख सकैत छी जे जड़ैत छै कि नहि पूरा नीक जकाँ अहाँ देखबै जड़ैत छै कि नहि तहन जलाए कऽ अहाँ पूरा खाना बनाए सकैत छी आओर